हाँ हमारी संस्कृति में विवाह समाहरोह बहुत ही ताम झाम वाला होता है जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत ही तरीक़े की रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता है और हमारे यहाँ पर क्या है कि ताम झाम जैसे टेंट वेन्ट लगाना और बस्ती के लिए भोजन का का सब को निमंत्रण देना यानी कि हम जब भोजन देते हैं उस को माणा कहते हैं शादी का लग्न भी करना लग्न में भी काफ़ी आदमी आते हैं और वहाँ पर उन को नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है और काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं टेंट लगाना पड़ता है और टेंट से ही बर्तन आते हैं और जो रिश्तेदार हैं उन के लिए टेंट के रज़ाई गद्दे भी लाए जाते हैं यानी कि सारी सुविधा की जाती है उन के खान पान के लिए और फिर उन के बाद में शादी समारोह हो जाता है उस के बाद उन का दक्षिणा जैसे भी अपन को रिश्ते में लगता है उस को दक्षिणा बधाई भी देनी पड़ती है